जी जी हा हा जी ॿुधाईंदी आहियां हा हा जी जी जी तव्हांखे जेके पैसा मिलिया आहिनि उहा तव्हांखे जेके तव्हांखे सीड़प करणी आहे उहा हिकु जॻह ई करणी आहे की अलॻि अलॻि करणी आहे मुंहिंजे हिसाब सां त अगरि तव्हां तव्हां वटि पैसा वधीक आहिनि जाम आहिनि त तव्हां हीअं कयो की तव्हां हुन पैसनि खे अलॻि अलॻि जॻह ते सीड़प कयो जीअं की तव्हां पंहिंजा कुझु पैसा एफडीअ में रखो कुझु पैसा रिकरिंग अकाउंट में रखो कुझु पैसा पंहिंजा म्यूचल फ़ंड्स में रखो के कुझु शेयर होल्डर ते रखो ॾिसो अगरि तव्हां पंहिंजा कुझु पैसा एफडीअ में रखंदव त हुन पे पैसनि ते तव्हांखे बैंक सालाना छह या सत टका व्याज ॾींदी ऐं ॿियों जी इयं त तव्हांखे अगरि घटि था लॻनि पिया त पोइ अगरि तव्हांखे व्याज मथे खपे त तव्हां पंहिंजा जेके पैसा आहिनि उहे तव्हां शेयर मार्केट में लॻायो छोकी सभिनी खां वधीक जेको मुनाफ़ो थींदो आहे उहो शेयर मार्क़ेट में ई थींदो आहे तव्हां अगरि चाहियो था पिया जी जीअं की शेयर मार्केट हूंदो आहे उते जेकी वॾियूं वॾियूं कंपनियूं हूंदियूं आहिनि उहे छा कंदियूं आहिनि की हुननि जा जेके जीअं हुननि खे पंहिंजे बिज़नस लाइ कुझु पैसो खपंदो आहे न त हुन पैसे लाइ उहे छा कंदियूं आहिनि शेयर मार्केट में आणंदियूं आहिनि अगरि तव्हां हुन जा शेयर वठंदव त तव्हांखे पंहिंजो कुझु पैसो उन्हनि खे ॾिअणो पवंदो पोइ अगरि हुन कंपनीअ खे मुनाफ़ो थींदो त जेतिरा तव्हांजा शेयर हूंदव हुन जे हिसाब सां तव्हांखे बि ओतिरो मुनाफ़ो थींदो जंहिंखे हुन कंपनीअ खे घाटो थी वियो त जेतिरा तव्हांजा शेयर हूंदव हुनजे हिसाब सां तव्हांखे बि घाटो थींदो त ॿिएं जेके आहिनि जेके उहा तव्हांखे ॿुधायव थी पेई एफ डी रिकरिंग अकाउंट थी वियो म्यूचल फ़ंड थी वियो त म्यूचल फ़ंड ऐं शेयर मार्केट ॿईं त साॻा ई ॻाल्हि अथव ॿीं बाक़ी तव्हांजी रही ॻाल्हि एफडीअ जी या पो म्यूचल फ़ंड जी त एफडीअ में तव्हां हिक बार जेतिरा पैसा चाहियो रखाए छॾियो पोइ तव्हां हुनखे चाहे पंजनि साल लाइ रखायो चाहे सतनि सालनि लाइ चाहे ॾहनि सालनि लाइ उन्हनि सालनि खां पोइ तव्हां हुन खे कढाए पाईंदव बाक़ी इहो आहे की तव्हां व्याज चाहियो त तव्हां हर महिने वठो की हर टिनि महीननि में वठो चाहे छहे महीने में चाहे सालनि में वठो इहो तव्हांजे मथां आहे की तव्हां कीअं ता वठो पिया व्याज ठीकु आहे ॿियों रिकरिंग अकाउंट में त हीयं हूंदव की तव्हां जेतिरो तव्हांजो पैसो आहे तव्हां हर महीने हुन में थोरो थोरो अञा विझंदा वञो हुन छा थींदी ताईं अलॻि सां एफ डी वधंदी वेंदी ऐं तव्हांजी हर महीने हिकु अलॻि सां हिकु रिटायड इनकम हूंदी उहा ईंदी रहंदी जी हुओ त हाणे अॼुकल्ह पेंशन त घटि ई अचे पेई इहो त मूंखे बि पतो आहे त मुंहिंजे हिसाब सां उन्हनि जे लाइ बि इहो ई सभ सही हूंदो की हू तव्हांजा कुझु पैसा शेयर मार्केट में म्यूचल फ़ंड्स में एफ डी में या रिकरिंग अकाउंट में ई इनवेस्ट कनि इन में ई इन्हनि जो बि मुनाफ़ो आहे जी जी जी जीअं तव्हांखे समुझ में अचेव जी